हाँ क्या करवाना है ठीक है तब आप आइएगा यहां डॉक्टर यहां ये हॉस्पिटल और यहां यहां इलाज हो जाएगा मने सब चीज का सुविधा है इमबुलेन्स भी है डाक्टर यहां भी अच्छा है नर्स भी अच्छा है अपना आएं यहां इलाज करवाइए हाँ सब ठीक है व्यवस्था है दवाई की भी व्यवस्था ये सब ठीक है यहाँ क्या है डाक्टर भी अच्छे हैं नर्स भी है हाँ सब सुविधा मिल जाएगा अर बोलिएगा यहां एम्बुलेंस र भी है तब अपना भिजवा देंगे आपको को चीज को असुविधा नहीं है तब आप आइएगा यहां कब आइएगा ठीक है तब आइएगा तब अपना आजाएंगे यहां डाक्टर भी चोबीस घंटा यहां देखेगा आपको मरीज आप को मरीज को भी देखेगा आइएगा आ जाएं हाँ सब सुविधा है कोइ ठीक है दिक्कत नहीं है आप आइएगा तब ना आप आएं यहां तब पता चलेगा कि क्या सुविधा है और क्या असुविधा है जब आइएगा तब ना आएंगे नहीं करिएगा तब आपको पता क्या लगेगा कि क्या सुविधा है क्या असुविधा है कैसे ठीक होगा नहीं होगा अर घर मे रहिएगा तो आपको पता कैसे चलेगा जो डॉक्टर अच्छी है कि नहीं है ठीक है तब आएं हम यहां पर हैं आप आएं तब हम मिल जाएंगे आप अपना ठीक है आइए और अपना नाम पता बताइएगा यहां आइएगा तब हम अपने समझ जाएगे आप चल आए हैं

हाँ इलाज यहां अच्छे होते हैं यहाँ आइएगा तब नहीं आइएगा नहीं तब आपको पता कैसे चलेगा जी इलाज कैसे हो रहा है कैसे सब इलाज भी अच्छे होगा और दवाइ भी अच्छे मिलेगा यहां कोइ और सुविधा नहीं है ठीक ही है तब आ जाइएगा कितना बजे आइएगा जे आप अपना टैम देख के चल आइएगा हम ते यहां चौबीस घंटे रहते हैं हॉस्पिटल में कोइ चि का दिक्कत नए है यहाँ नर्स भी रहती हैं और इमबूलेंस भी है आपको दिक्कत नहीं होगा